ہاں ہلو جی جی سر بولیے سر کہاں سے آپ کو نالندہ جانا ہے اوہ اور سر سر نالندہ ہی گھومنا ہے خالی یا اس کے آس پہاڑوں اس کے آس پاس کے ایریا گھومیے گا تین چار دن نا اوہ سر آپ کو جو ہے روپیہ پندرہ ہزار پڑ جائے گا تین دن کا سر ایک دن کا پانچ ہزار پڑے گا سر دیکھیے تیل کا بھی اتنا مہنگا ہے پھر ڈرائیور کو بھی بچت ہونا نا چاہیے سر تو سر سر سہرسہ سے چلنا نا کب چلنا ہے اوہ کل کل صبح چھ بجے ٹھیک ہے پھر ہم کل صبح چھ بجے ریڈی رہیں گے سر اور سر آپ لوگ کتنے آدمی جا رہے ہیں سر اوہ پانچ دن پانچ دن کہہ رہے نا ہاں سر بڑھیاں سے ہو جائے گا ہماری جو گاڑی ہے وہ کمفرٹ گاڑی ہے ایس الیون ہے اسکارپیو ایس الیون ٹاپ ماڈل ہے سر تو اس سے چلیے گا تو آپ کو بہت کمفرٹ محسوس ہوگا ٹھیک ہے سر ارے سر اور اور کچھ سر ہاں سر تو یہ جو ہے سر بولے کیا کہ آپ ایکسٹرا خرچہ جیسے ڈرائیور پہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا سر ایکسٹرا خرچہ جو لے گا سر ڈرائیور سے سر ہماری ڈرائیور جو جائے گی تو سر ہم جائیں گے تو وہاں جو کھانا پینا کا ہوگا سر وہ آپ دیجیے گا ہاں سر ٹھیک ہے تھینک یو سر